ٹیکنالوجی بہت ہماری زندگی میں آ کے بہت آسان کر دیا ٹیکنالوجی جیسے کہ پہلے کے ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا اب کے زمانے میں فریج ہے تو ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں پہلے اے پنکھا گرمی سے مرتے تھے تو اب کے زمانے میں ابھی کے دور میں اے سی کولر یہ سب ہے یہ سب ٹیکنالوجی کا ہی تو دین ہے جو ٹیکنالوجی کا ہی دین سے ہم لوگ اے سی چلاتے ہیں تو گرمی نہیں لگتا کولر چلاتے ہیں فریج پہ رکھا ہوا پانی پیتے ہیں ٹیکنولو سب ٹیکنالوجی کا ہی تو دین ہے ٹیکنالوجی سے ہی ہم لوگ جیسے کہ پہلے پیدل سفر کرتے تھے جیسے کہیں جانا ہوتا تھا تو پیدل جاتے تھے سہی آب ٹیکنالوجی کے دوران ہم لوگ موٹر سائیکل سے سفر کرتے ہیں باہر جانا رہتا ہے تو ٹرین سے جاتے ہیں اس سے باہر جانا رہتا ہے جہاز کا سفر کرتے ہیں ہر جگہ ہر ہر ٹیکنالوجی ہم لوگ کا زندگی کو آسان کر دیا ا ٹیکنالوجی کے ہی دین سے ہم لوگ ہمارے جیون میں بہت ہی ترقی آ گیا ہے ہم لوگ بہت ٹیکنالوجی کے ہی دین سے ہر ایک چیز کر پاتے ہیں